लोमजाबा साजाबा जोंङो जोंनि न'खराव फिसा फिसौ लोमजायोबा गगा मोननाय गुजुनाय बिदिनो टाइफ'इडफोर जायोबा दाउसा फिसाफोरखौहाय न'आव थाखायो नालाय जोंना गामि नालाय दाउसाफोरखौ बिदिनो बिदै फुदुंनानै जों जाहोयो बेजों लोगोसे बे खांसिंसा उसुमाइ ओमफ्राय बिदिनो खिफि बेन्दों मानिमुनि सौखा मुलि मसला होनानै जों संनानै फिसाफोरनो एबा जों न'आव फिसाफोर लोमजायोबा बिदिनो संनानै बिदै फुदुंनानै जाहोयो आरो दै गुदुं लोंहोयो उन्दैफोरखौ बिदिनो लोंहोयो जाहोयो दै गुदुंफोरजों थुखैयो दै गुदुं लोंहोयो जोथोन लायो दा अखा बांखा बोथोर नालाय दैजों गेलेनाय मानाय नायनांगौ जायो बादा होनांगौ जायो लोमजानाय देहा अखा बांखा सिजायोबा मायोबा बांसिन जायोना बिनि लोमजानाय मानाया ओंखायनो जों दैयाव अराव गेलेनाय अखा बांखा सिजानाय मानाय जों बिमाफोरा नायनांगौ दायित्थ' जायो बादा होयो जोङो बिसोरनि गेलेनाय मानाय ओंखायनो जोङो देहाखौ नायनानै बिसोरो गुजुनाय गगा मोननाय लोमजानाय थायोबा जोङो बिदिनो दाउसा फिसाफोरखौ सिथारनानै सौखा बरि खांसिंसा उसुमाइ मानिमुनिजों बिदै फुदुंनानै जोङो जाहोयो आरो बेफोरजोंबो बांद्राय मोजां मोनाबा मुलिफोर बेब'स्था लानानै जोङो मोजांनि थाखाय लोंहोयो जाहोयो बेजोंनो मोजां मोनो गामिनि बेजोंनो देहा फ्रात जायो